दो जनवरी दो ज्हार तेरांह् अट्ठ सितंबर दो ज्हार सौलां ग्यारां जुलाई दो ज्हार पंज सत्त अगस्त दो ज्हार नौ ठारां जून दो ज्हार त्रै